हलो नमस्ते नमस्ते और विद्यालय में समय से उपस्थिति नहीं हो रही है घर पर दिक्कत चल रही ठीक हैं तो उसका एक समय आप बना लीजिए विद्यालय में अगर समय जब से नही आएंगे तो समय से घंटा भर लगाना हे साफ सफाई है विद्यालय का ताला खोलना है तो उस कार्य को कौन करेगा नहीं त तरह तरह की समस्याएं हैं ठीक हैं उस समस्या को आप देखते हुए विद्यालय को प्रथम वरीयता में रखिए की हम विद्यालय पर जब समय से पहुंचेंगे विद्यालय का गेट खोलना हो या घंटा लगाना हो यह कार्य तो सब ही आप ही का है न जब आपका काम है तो आप इसकी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए यह समझ लीजिए कि मुझको कार्य करना है तो निश्चित रूप से आप समय से उपस्थित हो जाएंगे ठीक है

और उसके साथ साथ कमरों में जो ब्रेन्च देखते हैं या साफ सफाई है वो भी सही से तरीके से नहीं कर रहे हैं ठीक है अब उस गल्ती में सुधार लाइये और जब विद्यालय पर आते हें तो ये जो बाल्टी ओल्टी है साफ सफाई करने के लिए और समय से अध्यापकों को पानी उनी पिलाना यह सब कार्य अच्छे ढंग से की करिए तो अब आगे इस तरह की कोई समस्या नहीं न होगी आपकी को विद्यालय आने में दवा चला रहे हैं तो क यह जिम्मेदारी किसी अन्य को दे दीजिए की क्योंकि उनसे बताइए कि मुझको विद्यालय में लेट हो जाता है तो टीचरों द्वारा डाँटा जाता है तो जो भी घर पर जिम्मेदार व्यक्ति हों तो उनसे कह दीजिए कि अब मैं आज से जो भी गलतियाँ अबतक हुई हैं ठीक है लेकिन इस गलती को नहीं दोहराउंगा हाँ तो आप भविष्य में आप विद्यालय पर आने के लिए समय से तैयार हुआ करिए और उसके साथ साथ जो भी विद्यालय का रूल है उसके नियम को समझ करके अब सारे कार्य को करिए हाँ अब क्योंकि आपकी शिकायत बच्चे भी करते हैं कि ये तो लेट आते हें तो कैसे विद्यालय चलेगा ठीक है तो हाँ समय का ध्यान देते हुए क्योंकि देखिए एकबार आपको समझ दिया जा रहा है चांस इसके बाद इस तरह की गलती दोहराएंगे तो दोबारा समय आपको नहीं दिया जाएगा ठीक